میں نے بھی اپنے ایک سفر کے دوران ثقافتی صدمے محسوس کیا تھا اور یہ تجربہ نہایت دلچسپ اور سیکھنے والا تھا جب میں جاپان گیا تو وہاں کی ثقافت نے مجھے حیران کر دیا وہاں کے لوگوں کا رویہ ان کے روزمرہ کے معمولات اور ان کی معاشرتی عادتیں میری اپنی ثقافت سے بہت زیادہ مختلف تھیں مثال کے طور پر جاپانی لوگ ادب اور احترام کو بہت اہمیت دیتے ہیں ہر جگہ جھک کر سلام کرنا اور بات چیت میں انتہائی نرمی اور احترام برتنا میرے لیے نیا تھا جاپانی لوگ چاپ اسٹک سے کھانا کھاتے ہیں جو کہ میرے لیے ایک مشکل کام تھا نیز وہاں کے کھانے کے ذائقے اور تیار کرنے کے طریقے مجھے سمجھ میری سمجھ سے باہر تھے جاپان میں ذاتی جگہ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے وہاں کے لوگ بسوں ٹرینوں اور دیگر عوامی مقامات پر بہت خاموش رہتے ہیں جو کہ میرے لیے حیران کن تھا میں نے جاپان جانے سے پہلے وہاں کی ثقافت اور عادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کتابیں پڑھیں آنلائن بلاگز پڑ اور پڑھے آنلائن بلاگز پڑھے ویڈیوز دیکھیں تاکہ مجھے پہلے سے کچھ آئیڈیا ہوجائے جاپان پہنچنے کے بعد میں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی ان کے طریقے اور روایت کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے اس بات کو سمجھا کہ ہر ثقافت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے میں نے خود کو تبدیلی کے لیے تیار کیا اور نئی چیزوں کو قبول کیا ثقافتی صدمے کو سنبھالنے کے لیے صبر اور برداشت بہت اہم ہے میں نے خود کو وقت دیا اور نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی میں نے بہت مثبت رویہ اپنایا اور ہر نئے تجربے کو ایک موقعے کے طور پر دیکھا